हेलो आप फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं जी हाँ मुझे थोड़ा शिकायत करनी थी आप से क्योंकि मैंने पंद्रह दिन पहले अपने लिए एक स्वेटर मंगाया था वहाँ से पर जैसा मैंने वहाँ से स्वेटर देखा था मोबाइल में वो बिल्कुल वैसा नहीं है वो अलग ही तरह का है जी हाँ घर पर आने के बाद वो एक धुलाई में तो उसका बिल्कुल कलर भी चला गया प्लस वो सिकुड़ भी गया है जी हाँ छोटा सा हो गया थोड़ा ना उसका कलर सही है ना उसके जेब वग़ेरह भी सही नहीं हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मोबाइल में तो बहुत अच्छा लग रहा था जिस रेट का मैंने मंगाया था उस रेट के हिसाब से बिल्कुल नहीं है जी हाँ जी नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे थोड़ी शिकायत भी करना है आप से जिस तरीक़े से मोबाइल्स में देख के आप लोगों से मंगाते हैं उस हिसाब से आप समान नहीं भेजते हैं जी हाँ बिल्कुल वैसा ही चाहिए हमें या तो फिर आप पैसे वापस कर दीजिए रिटर्न